बर' रावनि बाहायनाया समजों लोगोसे गोबां सोलायबोनो हमबाय मानोना सिगांनि समाव जोङो बुंनानै नायनो हायो गोदोनि मानसिफोरा दैखौ दि होन्नानैसो बुङोमोन नाथाय बि समजों लोगोसे सोलायै सोलायै बर'राव आव दिनैसिम दैनि जायगायाव दि नंलिया दै बाहायनाय जायोसै बेबायदिनो जोंनि बर' राव रायज्लायनाया गोबांनि बेलायाव सोलाय सल' जाबोनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो बेबादिनो जर'खायै गुबुन राव आरो हारिमुवारि राव फोरनि गेजेरावबो जोङो गोबाङै सोलायबोनायखौ नुनो मोनदों मानोना गोदोनि मानसिफोरनि रायलायनाया गुबुनारि रावा गोबां गोहोम गोग्लैनायखौ नुनो मोनदोंमोन नाथाय दा रावा सोलायबोनायजों लोगोसे बर' हारिया गोजौ थाखोजों गोजौ फारसे आवगायबोनाय जों लोगोसे गुबुनारि राव गोहोम गोग्लैनायखौ नागारनानै गाव हारसिङैनो राव दाफुंसार जानो हाबाय आरो गाव हारसिङैनो राव रायज्लायनानै गाव हारसिङैनो मोनसे हारिनि रावखौ जाफुंसार मोनसे गोगोम हारि होन्नानै बुंनानै लानो हानाय समसिम सफैनो हाबाय गोरलैयै जोङो बुंनो हायो गोदोनि मोनसिफोरनि रायज्लायनायाव गोबां गुबुनारिफोरनि गुबुन रावफोरनि गोहोम गोग्लैनायखाय बिसिनि गासिबो राव रायज्लायनायफ्रा एखे जालांनो नागिरोमोन नाथाय दा बेफोरबायदि राव रायज्लायनाया आलादा आलादा जाबाय जों जोंनि नांगौफोरखौ जोंनि रावजोंनो बुंनानै लानो हाबाय आरो बिजोंनो बिमुं होनानै जोङो राव रायज्लायनो हायो हारिमुया जौगाबोनाय जों लोगोसे गोबां बर' हारिनि राव रायज्लायनायाबो गोजौनिफ्राय गोजौ फारसे जौगाबोनो हमबाय